मुंहिंजी आसे पासे जी एरिया में केतिरा ई पखी ॾिसण ईंदा आहिनि कोयल कांउ कबूतर तोतो झिरकी उल्लू बाज़ चिबड़ो हिननि सभिनि पखियुनि मां मूंखे तोतो ई घणो वणंदो आहे छो त को तोतो ॻाल्हाइण जी बि ताक़त रखंदो आहे उहो बि इंसाननि वांगुरु ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं तोतो खे असां खाइण जे लाइ मिर्च ऐं जेतुन ॾींदा आहियूं त उहे पंहिंजे पेरनि सां पकिड़े करे जेके हुननि जी चोच हूंदी आहे हुन सां खाईंदा वेंदा आहिनि तोता असां इंसाननि जा सुठा दोस्त बि ठही वेंदा आहिनि तोता जाम होशियार बि हूंदा आहिनि हुननि जी ॾिसण बि ठाउकी हूंदी आहे ऐं आहे हिक ॿी ॻाल्हि इहा आहे त उहे हेतिरे लम्बे वक़्त जे लाइ ज़िंदा बि रहंदा आहिनि